मूं सिलाई करणु असांजे पाड़े में हिकु शाला हुई उते जी दादीअ खां सिखियो उन दादीअ जो नालो रेखा हुओ उहा तमामु सुठी सिलाई सेखारींदी हुई असांजे शहर जूं घणेई छोकरियूं उन खां ई सिलाई सिखंदियूं हुयूं उहा तमामु सुठी सिलाई असां सभिनि खे सेखारींदी हुई ऐं सिलाई अहिड़े नमूने सेखारींदी हुई की असां सिलाई में पूरी तरह सां पारंगत थी वेंदा हुआसीं ऐं सहुली तरह सां उन खे हिकु पाण जीवन खे यापनि जो हिकु तरीक़ो ठाहे सघूं इन करे की उहा असांखे सिलाई सेखारंदी हुई मूंखे हिकु वकायो यादि आहे हिकु बार जॾहिं असांजी दादीअ वटि कमु ॾाढो हुओ माना की उहा माण्हुनि जी ख़ुदि सिलाई बि कंदी हुई ऐं सेखारींदी बि हुई ॿई कम कंदी हुई त हिकु बार को शादियुनि जो मौसम पियो हलियो हुओ त तमामु शादियूं हुयूं शहर में त उन वटि कम जी घण थी वई हाणे उन खे घणेई पंहिंजे ग्राहकनि खे माण्हुनि खे कपिड़ो ॾियणो हुओ समय ते ॾई न पई सघे त असांजी दादीअ असांखे ख़ुदि वटि आयल कपिड़ा जेके सुभण लाइ आहिया हुअसि असांखे ॾिनईं मतिलब त उन असां ते एतिरो विश्वास रखियो उन खे असांखे सिबण लाइ ॾिनईं ऐं ज असां उहे कपिड़ा सिबी करे दादीअ खे ॾिना त दादी तमामु ख़ुशि थी ऐं असांजी ॾाढी साराह कयईं ऐं जॾहिं उन उहे कपड़ा पंहिंजे ग्राहकनि खे ॾिना त ग्राहकनि बि इहो न सोचे सघियो की उहो दादीअ ख़ुदि न सिबी करे पंहिंजे शागिर्दनि खां याने असांखा सिबाया हुअईं त उहे कपिड़ा तंहिंखां पोइ दादीअ जो असांजे मथां विश्वास ॼमी वियो ऐं दादी तंहिंखां पोइ घणे भेरा असांखे ख़ुदि जा कपिड़ा सिबण लाइ ॾई छॾंदी हुई जॾहिं बि उन वटि कम जी मार वधीक थी पवंदी हुई त उहे पंहिंजा कपिड़ा ग्राहकनि जा जेके हुन वटि आयल हूंदा हुआ उहे असांखे सिबाए वठंदी हुई ऐं पंहिंजे ग्राहकनि खे ॾई छॾंदी हुई त हिकु असांखे बि मन में तमामु ख़ुशी थींदी हुई की असां पंहिंजे गुरूअ जी असां ई दादीअ जी थोरी मदद करे था सघूं ऐं असां हुन जे कम में सहयोग करे था सघूं ऐं असां उन जे कम में सहयोग करे था सघूं असांखे मन में हिन जी ॾाढी ख़ुशी थी